मैं कल लून लैत्ता हा ते ओह् इन्ना शैल हा थोह्ड़ा पाई लैंदी ओह् लूनका होई जंदा हा ते मैं सब्जी बनाई जिल्लै सब्जी बिच्च लून पाया ते बड़ा गै शैल हा होइयै ते सब्जी दा जेह्का सुआद हा ते ओह् बड़ा गै शैल लग्गेआ सारें मेरी तरीफ कीती कि तूं रुट्टी बड़ी शैल बनाई ऐ ऐं ते ओह् मिकी लून बड़ा गै शैल लग्गेआ हा